हा हेलो हा मां कबीर थो ॻाल्हायां

हा मुंहिंजे वटि त ॾाढा पेकेजिस आहिनि तव्हां तव्हांजे लाइ तव्हांखे छा छा घुमणो आहे तव्हां मनां फस्ट टाइम था वञो या फस्ट टाइम था वञो या पहिरां वञी करे आया अहियो

अच्छा त असांजे असांजे वटि हिक पेकेज आहे जंहिंमें उदयपुर ख़ाली घुमाइंदव चारि ॾींहं हूअ सत हज़ार जो पेकेज आहे ऐं ॿियो जेसलमर घुमाइंदव हूअ टे हज़ार में चारि ॾींहं ऐं पोइ सॼो राजस्थान घुमण जे लाइ ॿारहं हज़ार रु ॿारहं हज़ार प्राइज आहे ऐं वीह वीह ॾींह जो प्रोग्राम आहे तव्हांखे सभु होटल में रहण जो खाइण जो सभु मिली वेंदो न सभु इन्कलुटेड ई आहिनि ऐं फाई स्टार होटल हूंदी सत हज़ार में चारि ॾींहं खाइण पीअण जो बि सभु हाईजेनिक हूंदो सभु सुठो ई हूंदो ॾींहं में हिक दफ़ो नास्तो ऐं पोइ ॾींहं जो रोटी पोइ डाइरेक्ट राति जो रोटी हूंदी लंच ब्रेक न ख़ाली वेज आहे सर

न हू तव्हांखे ई कराइणो पवंदो असांजे मिनी बस ॾेइ रखंदासीं तव्हां मनां हुनजो बि भाड़ो अलॻि लगंदो मिनी बस जो ऐं सभु टेक्सियूं फुल आहिनि हिनकरे मिनी बस ई अवेलिबल आहे तव्हांखे अच्छा त तव्हां केतिरा माण्हू आहियो अच्छा ॾाढी फेमे सॼी फेमेली ते वञे त फेमेली डिस्काउंट मिली विंदो हुनमें ॿ हज़ार सॼी फेमेली में डिस्काउंट मिलंदव

हा ठीकु आहे हा ठीकु हा